हांजी हां हैन कोई नी साफ हैन हां साफ न ते हां हां मिट्ठे न मिट्ठे न हां

नेईं नेईं नेईं नेईं ताजे आह्नदे दे हां कोई नी कोई हां साफ ही न हां हा ठीक ऐ आप्पू आवेओ लैने ई ठीक ऐ